बात करै छियै बिहार के भारत भूभागके शिक्षिका प्रोत्साहन देखियै कि यहाँके बचियाके बहुत प्रोत्साहन मिलैत छै बिहार सरकार द्वारा आ इधर से काहे कि पहले की होबै छै कि बच्चाके पहले तऽ बेटीके लोग जन्मे नहि केकरो होइ छै आब होइ कि बेटीके लोग पढ़बै छै बिहार सरकारके नीति छै कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ओकरो कारण केतना बच्चा अपन बेटीके जाएके भेजै छै इसकुल ओकरा पँचमेसँ छट्ठेसँ साइकिल मिलै छै कपड़ा लऽ पैसा मिलै छै खाना लऽ पैसा मिलै छै फिर जा हइ टेनथमामे तऽ पन्द्रह हजार ओकरा मिलै छै फिर बरमामे दै हइ पच्चीस हजार मिलै छै ग्रेजुएशन दऽ हइ पचास हजार मिलै छैतऽ एकरासँ कि छै कि बिहार सरकारके ई नीति द्वारा लोगो की कहै छै कि अपन बेटी कऽ कमसँ कम ग्रेजुएट करा दै छै से छै बिहारके कोनो लड़की बिना ग्रेजूएट केले रहे से सरकारके नीति हमरा बहुत अच्छा लगै छै कि ई कारण कमसँ कम कैसनो कोनो विधि से रहे लेकिन कमसँ कम लड़की तऽ ग्रेजूएट होल रहै छै ने शुरू से ही बिहारमे या शुरू से ही भारतमे लड़कियों का बहुत है शुरू से ही नानी का बहुत उड़ रहा है यही यही बात छै शुरूसँ लड़की हर क्षेत्रमे आगे छै केकरोसँ लड़की पीछे नहि छै आजकलके दौड़मे तऽ नारी जे जेहेन आगे जे छै ने जे पुरुष के कही नहि पीछे छोड़ि रहल छै